गोंयांत आंतरजातीय विवाह जावपाक दिनाशिल्ले हालींच्या काळार तें खूब कमी जालां आनी लोक मेळून मिसळून रावपाक लागल्यात आंतर जातीय विवाह जावपाक लागल्यात पूण कल्चरल टेबू गोंयांत जो आसा तो म्हणल्यार अजून खूब जाण कास्ट सिस्टम मानतात म्हणजे जात सेम जातीचे लोक लग्न जातात दोन वेगळ्या जातीचे लोक लग्न जावपाक जर सोदतात जर तांचो प्रेम आसा एकामेकांचेर आनी ते लग्न जावपाक सोदतात जाल्यार तांच्या घरा कडेन तें मान्य आसना कारण प्रत्येकाले घरांत वावुरपाची पद्दत वेगळी आसता कास्ट सिस्टम वेगळी आशिल्ल्यान तांगेले घरान वावुरपाची पद्दती तांगेलें देव देवस्पण तांची पद्दत खूब वेगळी आसता ताका लागून किंवा खावपाक जेवपाचें तांचें वेगळें आसता ताका लागून क्लेश जावपाक शकता म्हणून तांगेले घरचे तांगेले आंतरजातीय विवाह मान्य करना पूण हालींच्या काळार हें भरून काडिल्लें आसा जायत्या जाणांनी आंतर जातीय विवाह केल्ले आसा तांच्या आवय बापायच्या परवानगीन केल्लें आसा सो हो जो कल्चरल टेबू गोंयांत आसा कास्ट सिस्टमाचो की वेगळ्यो वेगळ्यो जाती आसा आनी तांचे मदीं विवाह जीं जायनात तीं जावपाक लागल्यांत